म्हाका दिसता एज्युकेशन एक एज्युकेट आसत ना एज्युकेट आसत अनएज्युकेटेड आसूं या एज्युकेटेड आसूं ताजेर ताजे मॅनर्स जावं ही विस तो मॅनडान आसा काय तेजे प्रिंसिपल्स जे मेन कल्चर आसा तो तें फोलो करता काय ना हाजेर कांय हेजो कांयच हां मदीं संबंद ना म्हाज्या हिशपान एक एज्युकेटेड मनीसूय वेल मॅनर्ड आसूं शकना आनी एज्युकेटूय आसल्यार वेल मॅनर्ड आसूंकूय शकता ना आसूं शकता हें जें आसता आमी म्हणटा प्रिंसिपल्स आसता जावं मॅनर्ड मॅनर्स जे आसता हे आमी फॅमिली कल्चरांतल्यान शिकता ल्हानपणासून आवय बापायच्या शिक्षणान तें वता म्हणजे हांव फक्त शिकलो म्हणून वेल मॅनर्ड आसतलो वीथ सगळें म्हाका प्रिंसिपल्स हें जातलें म्हाजें सगळें लायफाचे जे प्रिंसिपल कल्चर्स ह्या हांव चड मॅनर्स आसतले म्हाका हेतून कांय ही म्हाका दिसता संबंद ना एक अनएज्युकेटेड पर्सन हूय मॅनर्ड आसूं शकता विथ ऑल एज प्रिंसिपल्स